सुपौल जिलामे बहुतेक एहन स्थान छै जे चर्चित छै जेना हमर सुपौल घरके बगलमे लक्ष्मीनाथ गोसाईँ भेलय ओहिके बाद तिल्हेश्वर स्थान भेलय कपिलेश्वर स्थान भेलय ज्वालामुखी भगवती स्थान भेलय जे सपनौती छै ओहिके बाद धरहरा मन्दिर भेलय विष्णु मन्दिर भेलय जे विष्णु मन्दिर बिहारके पर्यटन स्थल पर आबैत छै ओतए दूर दूरसँ जे आदमीसभ ओकरा देखय लऽ आबैत छै पूजा पाठ करैत छै पूरा बिहारमे विख्यात छै ओ मन्दिर आओर बैराज भेलय बैराज पर देखय लऽ जाइत छै ओतए कोशीके पानी जे छै कतय तीव्र निकलैत छै आओर कतयसँ आबय छै कतेक फाटक छै ओ देखै छै ओहिके बाद सुपौल जिलाके बगलमे अथी कारोबाबा छै जेकर जन्म पुरामे भेलय आओर ओकर अखनो बहुत प्रसिद्ध छै बाबा ओ जेकि ओकरा हमसभ गाय भैस अखनो अगर बच्चा दय छै तऽ ओकर दूध लयके जे छै से हमसभ ओतए जाय छियै आओर दूध घी ईसभ चढ़बय छियै ओहिके बाद ओतए ओकर प्योर दूधमऽ खीर बनय छै ओ प्रसादी जे छै से ओसभ ओतए खाइ छै ओहिके बाद ओकर भभूत लयके अखनो अगर लयके आबय छियै आओर गाय मालके देह पर अगर छींट दय छियै त बुझिओ ओ पूरा फिटनेस आबय छै ओकर एतय शक्ति छै आओर सभसँ बेसी ओकर शुक्रके दिन जे छै ओकरा लिय दूध लयके जाय छियै जे दूहयके बाद होइत छै न पूरा दूध ओइ दूधके काटय नहि छियै पूरा समूचाके दूध जे छै दुहयके बाद ओकरा ओ मन्दिर लएके जाइत छियै ओतए फेर ओकर बहुत बढ़िआँसँ पूजा पाठ होइत छै आओर पूजापाठ होइके बाद ओकर जे छै प्रसादी जे छै लएके फेर आबय छियै आओर हमर गामक ज्वालामुखी ग्वहरमे दशहरामे खास आयोजन होयत छागरक बलि प्रदान होयत छै